हांवें नॉयस ईवोल्व्स थ्री ही स्मार्ट वॉच ऑनलायन अमॅजोन शॉपींग वरून घेतलेली ती ईवोल्व टू परस खूब बरी आसा ह्या स्मार्ट वॉचीक लार्ज मोठी डिस्प्ले आसा आनी ती एमोलेड जावन आसा जी एल सी डी जावं दुसऱ्या पेक्षा खूब बरी आसा तातूंत अक्षरां सारकी क्लियर दिसतात ह्या स्मार्ट वॉचांत हॅल्थ ट्रॅकींग खुबशे फिचर्स आसा हॅल्थ मॉनिटरींग म्हणजे हार्ट रेट मॅजरींग ब्लड प्रेशर मॅजरींग आनी भरपूर बरे फॅसिलिटीज आसात हातूंत म्युजिक प्ले करूंक शकतात अपटू फोर जी बी म्हणजे शंबर साँग्स आमी स्टोर करूंक शकतात